ہمارا ادبی کردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کیونکہ وہ ایک اعلیٰ اور اعلیٰ روحانی شخصیت ہیں جِن کے ذریعے سے ہی ہم کائنات کے سب سے زیادہ اصول و روابط حاصل کئے ہیں جو عالمِ دین کی عمدہ مِثال ہے جو امیرالمومنین خلفائے راشدین ہیں اِن کی عظیم اِن کی عظیم زندگی واقعے میں سب سے دلچسپ واقعہ احد کی لڑائی اور دفعہ دعویٰ خیبر کی فتح ہے جس میں اِن کی بہادری اور اعلیٰ صِفات قائم ہے